असां सिंधी चेटीचंड ते सुठी तरह झूलेलाल जी वर्सी मनाईंदा आहियूं ॿहिराणो खणाईंदा आहियूं ॿहिराणो खणी करे पूरी बैंड वजंदी आहे पूरा माण्हू उन जे पोयां हलंदा आहिनि उन खां पोइ मंझंदि जो रोटी सभिनि खे प्रेम सां विहारे करे खाराईंदा आहियूं उन में ॾुधु ज़रूरु विरिहाईंदा आहियूं उन में मिठो शर्बत हलाईंदा आहियूं चालीहो बि रखंदा आहियूं चालीह ॾींहं थूम ऐं बसरु न खाईंदा आहियूं चालीह ॾींहं झूलेलाल ते वञी करे ॾीयो ॿारींदा आहियूं अखो पाईंदा आहियूं झूलेलाल जा गीत गाईंदा आहियूं पोएं थधिड़ी बि असां मनाईंदा आहियूं थधिड़ीअ ॾींहुं पहिरियों हिकु ॾींहुं पहिरियों टिकियूं ऐं मोइणियूं ठाहे करे रखंदा आहियूं सॼी रोटी हिकु ॾींहुं पहिरियों ठाहे रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते थधी रोटी खाईंदा आहियूं थधी रोटी खाईंदा आहियूं चुल्ह उन ई ॾींहुं न ॿरंदी आहे टई टाइम थधी रोटी खाईंदा आहियूं महालक्ष्मी बि असां मनाईंदा आहियूं महालक्ष्मीअ ते हिकु ॾींहुं पहिरियों लोला तितर टिकियूं तरे करे रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते नियाणीअ खे दान करे पोएं असां खाईंदा आहियूं